जोङो थोरसि लथा एबा बासोन बुसन सुनायनि सोमोन्दै आङो थाव मेलेखा मेलेखि जानायखौ आङो माबोरै साफा खालामो माबोरै साफा खालामा बेफोरखौ आं बुंनो माबाबाय दा मा होनो जोङो थाव साफा खालामनायनि बेलायाव थोरसि लथाखौ मानजिनायनि बेलायाव मेलेखा मेलेखि खारहोनायखौ गोदोनि मानसिफोरा ओरैनो हाथ'फ्ला हांगार एबा बाला बेफोरखौ लगायलाबायनानै फुलाबायोमोन आं नुबोदों दा खिन्थु जोंनि दानि एसे जौगानाय समाव जौगानाय बोथोराव दा बेबायदिजों बांसिन गोसोहोला मानजिनायखौ दा बासोन मानजिग्रा थोरसि लथा मानजिग्रा थाव थौ थाब थाब खारनायनि साबोन ओंखारबाय साबोनानो होन स्राबानो होन बेफोरबायदिखौ लगायनानै जों साफा खालामो बेफोरबायदिजों मानजिनानै जोंहा साफा जायो देहानि जानाय लोंनायफ्रावबो जोंहा मोजां मोनो आरो बैजोंबा जोंहा मेलेखा जानाय थावनि दानि थावाबो अनेक थाव दं नालाय बै मेलेखा मेलेखि जानायफ्रा मोजां खारनो नागिरा आरो दा ओंखायनो जों बांसिन स्राबबो लगायो हथ'फ्लाखौबो लगायो लगायनाया एखनबा समाव साबोन गैयै समाव हाथ'फ्लाजों स्राबजों लगायनानै जों मानजियो जोंनो मानजिखायो आं एखनबा आंबो मानजिखायो सुखायो हिनजावफ्रा एखनबा समाव हास्लाबा जायो नालाय बे समाव दा मावग्राखौबो मोनला नालाय जों मानजिनांगौ जायो एखनबा समाव जों संनायावबो जों थाफानांगौ जायो एखनबा संफानायबो जायो दा बै बासोन बुसन थाव जों मेलेखा मेलेखि खारहोनायखौ जों बांसिन दा मा होनो बासोन मानजिग्रा हाथायाव बायबाबो मोनखायो जोंहा बै थेमानि साबोन बेजों जों बांसिन बाहायो आरो दा आरो बै जोबोब्लासो जोङो स्राबजों एबा हाथ'फ्लाजों लगायनानै जों मानजियो आरो जों एग्दम मोनथाराब्लाबो बैसोरखौ मोनथाराब्लाबो जोङो ओरैनो बे औवा बिलाइ औवा बिलाइखौबो जों आरामसे औवा बिलाइजोंबो खारहोनो हायो आरो जों औवा बिलाइजोंबो दा खारहोनानै जों एखनबा समाव जायो मेलेखा मेलेखिया खारो बेजोंबो औवाजोंबो हा एसे बाला एसेबो होफानांगौ मोजां जायो आरो बेजोंबो जानाय लोंनायफ्राव जाहाथे बै संनायफ्रावबो जानायफ्रावबो थोरसि लथाफ्रा मेलेखा मेलेखि जाया बेनि थाखाय औवाजोंबो खारो औवा बिलाइजोंबो जों मानजियो खिन्थु जों बेनोल' दानि जौगानाय समाव जों बांसिन दा बयबो माने साबोन बै थेमानि साबोनखौनो बांसिन बाहायो मा साबोन होनो बेखौ गोसोआव फैलाय लाङा बांसिन बाहायो आरो जोङो बासोन बुसन मानजिनायाव दा बेनो जोंहा स्र' जायो जानो मोजां मोनो बे सारायफोर थौफोर मानजिनाय खामह' खुमह' जानाय बेखौबो जों स्राबखौनो बाहायो बाला एसे होदेरबाय मानजिबाय बेबायदि जानायफ्राव जोंहा जाहाथे सोरबाफोर जाफैबायोबा नुसनफैबायबायोबा जेबो सानलाङा बेफोरनि थाखाय बिसोरनि न'खरा जाहाथे लेथ्रा नुलाङा जोंनि न'खरखौ जेनेबा लेथ्रा नुलाङा लेथ्रा होनजाया जानाय लोंनायावबो साफा थायो थोरसि लथा मानजिनाय सुनायावनो होन बेफोरावबो मोजां साफा मानजिना लायो साफा थायो जाहाथे बेफोरखौ बयजोंबो बुंजायो आरो बयजोंबो बुंजानायजों लोगोसे जेनेबा गाव गावहाबो जेनेबा बेमार आजारनिफ्राय सेभ जायो बे बासोन बुसनाव जेनेबा थाव मेलेखा मेलेखा थाबाय थायोबा बे गोजाम मेलेखा मेलेखाखौनो जों जाबाय थानाय बायदि जायो दा बेखायनो जोङो साफा जेसेबां हायो एसेबां साफा मानजिनानै जानाया जोंनि देहानि थाखायनो मोजां आरो जों बेखौनो जोङो साफा खालामो थावजों जायो थावखौ जों माबोरै खारहोनो होननानै जों स्राब साबोन जों बेखौ बाहायनाय जायो आरो बांसिन दा